अब नट लेलिए ओहिनोटसँ लगबयसँ की होइ छै अपन बॉक्स जे रहय गिरल रहय ओकरा हम टाइट कए देलियै ओहिसँ बचाव रहय छै टुटय फाटय नहि छै जे भी छै सभ किछु अच्छा रहैत छै